دس کال از ناؤ بینگ رکارڈڈ وعلیکم السلام جی میں یہیں گھر پر ہوں جی ابھی تو میں نہیں ہوں آپ کو کچھ دوائی چاہئے تھی کیا ہوں جی جی ہوں جی نیو ڈیزائن سے ہی کسٹمر ایٹریکٹ ہوتا نا تو وہی وہیچ کر سکتے اپن ہاں تو اپن اس بار کچھ نئے نئے نکلس میں کچھ نیو ڈیزائن لانچ کریں گے جیسے کہ ایئر رنگس میں اسٹارس یا فلاورس کے نکلیس اور چوگر ٹائپ اور کین میں کچھ نیو ڈیزائنس لانچ کریں گے اپن جس سے کسٹمر اپنے طرف متوجہ ہوں گے آپ کا کیا خیال ہے میم

جی میں آؤں گی پھر اپن بیٹھ کے اس بارے میں ڈیزائن ڈسکس کریں گے جس سے اپنا یہ رمضان کا کاروبار جیسے ہاں ہوں ان شاء اللہ ہو جائے گا وہ بھی ہو جائے گا اپن ساتھ بیٹھ کے ایک بار ڈیزائن ڈسکس کریں گے دیکھیں گے کہ کیا کیا ڈیزائنس لوگوں کو سمجھ میں آتے آپ کی آپ آپ کی میری ڈسکشن جی کچھ چوکر ٹائپ یا کچھ ہار ٹائپ ہار میں جیسے کہ چاند تارے وغیرہ اور ڈیزائن اور کانوں میں بھی فلاور چین میں کچھ موتیوں کے جیسا پرلس کے جیسا جی جی جی بالکل بالکل میم جی جی جی ان شاء جی جی جی جی ان شاء اللہ ڈیزائن اپن اچھے سے کریں گے محنت کر کے تو اپنا سیل ہو جائے ٹھیک ہے میم ٹھیک ہے اللہ حافظ